हमर पसन्दीदा जगह दिल्ली अइ हमरा ओहिठामके प्रगति मैदानमे जे जे नया मीटिंग हॉल जे बनलैए जकर भारत मण्डपम नाम रखल गेल छलैए ओतऽ जे जे जी ट्वेन्टी के सम्मेलन भेल छलै ओ बड नीक लागल भारत मण्डप पमके सामने दु दुनिआँके सभसँ ऊँचा नटराजके प्रतिमा छै सेहो हमरा बड़ नीक लागल दिल्लीके चाँदनी चौक कनॉट प्लेस जामा मस्जिद लाल किला सेहो हमरा नीक लागल एकरा बाद नया जे दिल्लीके सौन्दर्यिकरण भेलैए सेहो नीक अइ ओहिठामके मेट्रो भी नीक अइ दिल्लीमे कतौ मेट्रोसँ पहुँचल जा जा जा सकैए जकर किराया भी आम जनताके के बसके बात छै ओहिठामके के राज्य सरकारके द्वारा सुविधाके बड़ नीक जनताके बड़ सुविधा देल छै जेना नारीके लेल डी टी सी बस फ्री छै सरकार नइ सरकारके द्वारा जनताके पानि आओर बिजली ककरो सुविधा भेल छै देल छै जे कि बड़ नीक लगैए